ہاں ہیلو دودھ والو سے بات ہو رہی ہے بھائی آپ دودھ لا کے دے رہے ہے تین دن سے دودھ دے رہے ہیں لگاتار دودھ پھٹ رہا ہے بھائی کیسے دودھ دے رہے ہیں آپ ہمارے بچیاں رو رہے ہیں بھائی دودھ پینے کی سب کو عادت ہے آپ دودھ دیتے ہیں تین دن سے دودھ لگاتار پھٹ جا رہا ہے یار

نہیں بھائی آپ دودھ آپ کا پھٹ رہا ہے بھائی تین دن سے لگاتار آپ کا دودھ پھٹ رہا ہے بھائی بچے سب رو رہے ہیں بھائی بتاؤ اچھا دودھ دیا کرے بھائی نہیں بھائی نہیں نہیں غلط بول رہے ہیں بھائی آپ آپ کے سامنے ہم دودھ لیتے ہیں دودھ لا کے اونٹے ہیں تو دودھ پھٹ جا رہا ہے بھائی رکھتے ہی دودھ پھٹ جاتا ہے آپ پانی تھورا کم ملایا کریں اتنا پانی دودھ میں ملائیے گا تو پانی پھٹبے کرے گا بھائی پانی کم ملایا کرے دودھ میں پانی آپ بہت زیادے دودھ میں ملا دیتے ہیں

بھائی آپ پانی ملاتے ہیں تب نہ دودھ پھٹتا بھائی آپ پانی تھوڑا کم ملایا کریں دودھ نہیں پھٹے گا بھائی آپ پانی اتا ملا دیتے ہیں کہ دودھ پھٹ جاتا ہے تھورا ملایا کریے بچہ رو رہے ہیں بھائی تین دن سے لگاتار آپ کا دودھ پھٹ رہا ہے بھائی دودھ تھورا پانی کم ملائیے کہ تاکہ دودھ نہ پھٹے

جی ہاں ہاں بھائی چیک کریئے کیوں آپ چیک کرئیے آپ چیک کریئے ضروری ہے چیک کرنا کیونکہ آپ کا دودھ تین دن سے لگاتار پھٹ رہا ہے بھائی ہوں ہوں چیک کرئیے بھائی چیک کرئیے کیونکہ تو آپ نہیں بھائی آپ دودھ تین دن سے خراب دے رہے ہیں

بھائی آپ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں تب نہ دودھ پھٹ رہا ہے بھائی پانی مت ملائے دودھ میں تب دودھ نہیں پھٹے گا بھائی لگاتار تین تین دنوں سے آپ کا دودھ پھٹ رہا ہے بھائی بچے سب رو رہی ہیں کیسا دے رہیں ہیں دودھ جو ہے تھورا سدھاریے بھائی ہوں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا دودھ دیجیے لا کے سمجھے جی جی اچھا دودھ لا کے دیجیے کیونکہ شکایت ہم نہیں کریں گے بھائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل لائیے آپ لا کے دیکھ دیجیے